नमस्ते हाँ बोलिए सर किस चीज़ पर लोन चाहिए सर आपको कितना लोन चाहिए था आपको दो ढाई लाख क्या करेंगे सर दो ढाई लाख का आप अच्छा आपके फ़ादर का ऑपरेशन कराना है मिल जाएगा सर आपको लोन तो आपके पास सोना कितना है दो भरी दो भरी कितना बोलते हैं सर अच्छा बीस ग्राम है आपके पास ऐसा बताइए ना सर अरी भरी बताएँगे तो कैसे समझ में आएगा हमको अच्छा बीस ग्राम है आपके पास सर बीस ग्राम है तो आपको थोड़ा पैसा कम मिलेगा सर अरे लगभग सर दो लाख रुपया आपको मिल सकता है हाँ तो सर आपको मिल जाएगा लोन तो आपके पास बायोडाटा क्या है सर आपके पास अरे सर सोना तो मुझे भी पता है सर सोने के साथ तो सोने की पर्ची है आपका आधार कार्ड है पैन कार्ड है बस वही तो बायोडाटा पूछ रहा हूँ सर आपका नहीं आएगा सर आप टेन्शन मत लीजिए आपका आधार कार्ड दो तोला सोना आप लेकर आइएगा आपको सोना मिल जाएगा अरे लोन मिल जाएगा आपको

और और ज़्यादा की पैसे की ज़रूरत नहीं है ना सर आपको दस परसेन्ट ब्याज़ लगेगा सर आपको हाँ तो आप पक्का श्योर हो ना तो लेना ही है ना आपको ठीक है आप कब तक आएँगे अच्छा

तो आपको दस परसेन्ट ब्याज़ चल जाएगा ना तो सर उतना सोना भी तो आपका कम है माँग भी तो आप ज़्यादा रहे हैं ढाई लाख रुपया माँग रहे ढाई से तीन लाख रुपया बताइए सोना कहाँ बहत्तर हज़ार जा रहा है आपका कहाँ आप दो बीस ग्राम सोना लेकर आए हैं अच्छा सोने की क्वालिटी कौन सी है तेइस कैरेट है कि चौबीस कैरेट है आपके पास पक्का ना चौबीस कैरेट है अब चौबीस कैरेट रहेगा तो आपको लोन थोड़ा कम लगेगा सर अब जैसे बाइस कैरेट सतरह कैरेट का सोना रहेगा थोड़ा लोन ज़्यादा लगेगा उसमें मिलावट ज़्यादा रहती है